جی تعلیم کے لحاظ سے اور سماجی حیثیت کے اعتبار سے جو علی گڑھ کا ضلع ہے وہ بہت بڑا شہر نہیں ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اِس شہر کے اندر خواتین کو بہت ساری مشکلات کا اور درپیش چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آئے دِن ہم اِن سے سُنتے بھی ہیں نیوز پیپر وغیرہ میں پڑھتے بھی ہیں اور شوشل میڈیا کے ذریعہ ہم اِس کو جانتے ہیں اُس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ جو خواتین کے ساتھ ہوتا ہے وہ جو خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے اُنہیں جانا جانے آنے میں بہت ساری دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے شہروں میں تو لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کر سکتے ہیں سفر کر لیتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں میں ایسا نہیں کر پاتے ہیں اُن کے اندر وہ حوصلہ بھی نہیں ہوتا اور وہ تھوڑی بہت ڈرتی ہیں تھوڑی بہت گھبراتی ہیں اکیلے جانے میں اُن کے لیے کسی ایک کو ساتھ نا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر کوئی ساتھ نہ ہو اُن کی مدد کرے تب تو وہاں تک پہنچ سکتی ہے اِسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن جن کی وجہ سے یہاں کی جو عورتیں ہیں یہاں کی جو خواتین ہیں اُن کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں